हाबा जानानै बिदिनो हौवाजों उन्दुनांगौ जाहैबाय उन्दुनानै देहायाव थाबाय देहायाव माने मोदोमाव थाबाय आरो उदैयाव थाबाय उदैयाव थानानै बिदिनो नय मास गाहाम थानानै जाबाय जानानै फिसाफोरखौ फेदेरबाय आहार दौनानै फेदेरनानै देरबाय देरनानै गाननाय जोमनाय होनांगौआव होनो हायाखिसै बिदिनो उन्दै समावल' खामला मावनानै होबाय देरनानै होनो हाया जाहैबाय गस्लाफोरखौ गाननाय जोमनायफोरखौ ओमफ्राय बिदियावनो गथ'फ्रा रागा जोङो रागा जोंनानै बिदिनो गाबला गाबलि गाबो लोमजानाय साजानायबो जालाय लाङो फिसाफ्रा नोङो मुलि लोंनानै फैसाफ्रानो गरिब अबस्था नालाय फैसाफ्रानो गैया जायो आरो मानसिफोरनाव बिबाबो बिदिनो मोनला मोनला माने ओरै खामायनायबो गैला जाहैबाय गरिब जाहैबाय नालाय बिदिनो बोराय बुरि नांज्लाय लायनाय जायो नांज्लाय लायनाय जानानै अनलाय लायनाय जायो आरो बिदिनो फिसाफोरा गाबनाय मानाय जालाङोसै आरो गाननाय जोमनायखौ होनो हाला बिमा बिफाया बायनानै होला आरो